हेल्ल' अ अ मामोन बेलाय हा नांगौब्ला नैबे दुइ खथा थिन खथासो दंमोनलै माबायाव नैबे कलेज सेराव औ दामाथ' बुरजायैनो बुंदोंमोन दुइ लाखसो होनदोंमोन बियो

औ औ औ ओमफ्राय नोंबा दामखौबा बेसेबां होगोन आंथ' दुइ लाख बुंदों नोंबा बेसेबां होगोन बेखौ बुंहरग्रोबा मोजां जागौमोन नामा

औ सारआ दुइ लाख बिदोंमोन थिन खाथासो दं

दे दे जागोन दे आं खोनथाना होगोन दे ओं औ औ ओमफ्राय नों माब्ला फैगोन

दे दे जागोन दे बिदिबालाय आं जेनेबा थि खालामना दोनखानोसै आरो बे माबा मालिगनो बे खोनानायाथ' आङो ओइयाव मोनसे जायगायाव ओइ थाना सेराव एक खाथासो खोनादोंमोन थानायालाय सोरबाफोर लायोबा होगोन बायदि आरो मालिगा बिदि बुंदों आरो औ औ ओं औ औ खाथायाव बेसेबां गोलैयो बेखौ हिसाब खालामनानै माबानोसै